सोशल मिडिया खातीर जे लोक हस्तकला वेवसायांत आसा तेंकां खूब उपयोग जाला सो तेणी तेंच्यो पेजीस केल्यो ऑनलायन आनी तेजी तृती दुसरी दुसरी लोकां कडेन पावपाक शकतात ते तेंचे कडल्यान ऑर्डर लोक ऑर्डर करपाक शकता तेंचे कडल्यान पयली अशे तेंका एकूच जाग्यार वचून विकपाक पडटाले आनी थोडेशे लोकांक कळटाले की ते आसा म्हणून आतां सोशल मिडिया खातीर सगळे लोकां जे तेंची गांवांतली सोडून भायले लोकांक कळटा की एक कोणी मनीस कितें वेवसाय करता हस्तकला भितर आनी भाय गांवाचे शेजारी लोक सोडून भायलेय लोक तांचे कडल्यान ऑर्डर करतात हांवूय बी अशें खुबशे पेजीस फोलो करता इंस्टाग्रामाचेर किंवा फेसबुकाचेर आनी तांचे कडल्यान ऑर्डरूय बीन करता सो एक वेळार तो वोकल फोर लोकल प्रकार खूब फेमस जाल्लो आनी तेजे खातीर लोकांनी आपले जे लोकल व्हेंडर्स आसा तेंचे कडल्यान घेवपाक स्टार्ट केल्ले सो तशें करून तांकांय बीन खूब हेल्प जाले सो ते आपली सारकी प्रोडक्ट थंय सगळे लोकांक दाखोवपा शकता तशें ते कशें आपूण ते तयार करतात तेवूय बीन व्हिडिओ दाखयतात डिफरंट चोयसीस कलर्स अवेलेबल आसता आमकां जाय जाल्यार आमी कस्टमायज बीन तांचे कडल्यान करून घेवपा शकतात आमकां जाय तसलो पॅटर्न कलर सांगून तांकां आनी ऑर्डर केली म्हणटगीर आमचे घराय बीन तें पावता सो ते सगळ्यांच्या खातीर बरें जाला कोणाक कितें विचारपा पडना ऑनलायन सर्च केलें जाल्यार रोखडेंच मेळटा आनी आमी रोखडी ऑर्डर तेंचे कडल्यान करपा शकता ऑल्सो खुबशे लोक तेंचे बद्दल रिव्यू दितात थंय सांगतात तेंका मेन्शन करतात घेवन सो कळटा की खरो तो प्रोडक्ट कितें घेतले ते बरें आसा कांय कितें आनी दुसऱ्यांचे पळोवन मागीर आमी बीन आमची ऑर्डर दिवपा शकतात